ہاں ایسے تو ہمارے یہاں کئی طرح کے کاروبار ہوتے ہیں ان میں سے ان کاروباروں میں سے خاص طور سے ہمارے یہاں کپرے کا کاروبار بہت جیادہ چل رہا ہے لوگ کپرے جو دکاندار حضرات ہیں یہ لوگ کپرا زیادہ تر کلکتہ سے لاتے ہیں کیونکہ کلکتہ سے کپرا لانا ان کو سستا بھی پرتا ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے ان کو لانے میں اور اسی طرح کٹھیار سے بھی لاتے ہیں ارریہ سے بھی اور دہلی وغیرہ سے بھی دہلی سے تو بہت کم آتے ہیں میں کلکتہ سے جیادہ لاتے ہیں اور ہمارے یہاں دوسرے کاروبار جیسے مکئی ہے مکھانا ہے اور پاٹھ ہے ان تینوں میں سے خاص طور سے آج کل رجحان لوگوں کا سب سے زیادہ جو ہے مکئی کی طرف ہے مکئی زیادہ کہہ لگا رہے ہیں اور اس کے کاروبار کر رہے ہیں اور اسی طرح مکھانا کے بھی بہت جیادہ کاروبار ہیں اور مکئی خاص طور سے گلب باغ پورنیہ گلب باغ میں بیچتے ہیں مارکیٹ میں اور وہ بہت ہی بڑا مارکیٹ ہے اور اسی طرح پاٹ وغیرہ بھی لے جا کے گلب باغ ہی گلب باغ میں بیچتے ہیں